हाँ अभी जैसे जैसे देखा जाए तो कानूनी डॉक्यूमेंट तैयार करवाने में बहुत दिक्कत आती है अगर सरकारी कामों की बात करें तो कुछ छोटा सा छोटा डॉक्यूमेंट कुछ कागज बनवाने हैं तो कचेहरी कोर्ट के बीस चक्कर लगाने पड़ेंगे बीस अगर सौ रूपए का कागज है जहाँ पाँच सौ का पेट्रोल जलाना पड़ेगा तब जाके कहीं वह डॉक्यूमेंट बनते हैं और उसके बीच भी हजारों तरह की फॉर्मेलिटीज़ यह लोग करवा लेते हैं तो ये मतलब कुछ मुश्किलें भी है तो मतलब जिनका सामना आमना आप ही करना पड़ता है कुछ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जैसे अभी तो बहुत सारे ऐसे रूल्स निकाल दिए हैं जनआधार आधार कार्ड भामाशाह वगैरह और छोटी सी अगर मिस्टेक है आपके डॉक्यूमेंट में मार्कशीट में कुछ भी तो आपको कुछ सुविधाएं नहीं मिल पाएगी कहीं ना कहीं आपके वो अटकाव आएगा तो ऐसे रूल्स बना तो दिए लेकिन इनको वो फॉलो करने में जहाँ कागज बनवाने में डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ पढ़ रहा है कुछ ऐसी इजी तरीके गवर्नमेंट को निकालने चाहिए ताकि अच्छे से मतलब सारे डॉक्यूमेंट बन जाए और इतने भी नियम हर चीज में नहीं लगाने चाहिए